वर्ष ॿ हज़ार पंद्रहं में स्वास्थ्य ऐं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य खे बढ़ावो ॾिनो आहे स्वास्थ्य सुविधाउनि जो पंहिंजी पहचान करण लाइ घणई योजनाऊं हलायूं वयूं आहिनि नई स्वास्थ्य जो सुविधाउनि ऐं हलाइण लाइ माण्हुनि जी आवश्यक्ताउनि के पूरी करण लाइ हुनसां गॾो गॾु स्वास्थ्य संबंधित सेवाऊं ॾियण लाइ प्रयास क कया विया आहिनि भारत की भारत जी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जंहिंमें सरकार जंहिंमें सरकारी ऐं निजी संस्थाउनि ऐं देश जी आदम शुमारी जे लाइ चिकित्सा सेवा प्रदान कयो वियो आहिनि सरकार देश जी ग देश जी गांव जी वधंदणु आबादी लाइ स्वास्थ्य सेवा हर गढ़ लाइ प हर घर ताईं पहुचाइण लाइ सुधार कया विया आहिनि जीअं त आयुष्मान भारत योजना ऐं चिरंजीवी बीमा योजना इलाज जो अधु ख़र्चु बची वेंदो आहे ऐं इलाज बि सुठी तरह थींदो आहे सरकार ग़रीबनि लाइ ऐं जेके माण्हू स्वास्थ्य जी चिंताऊं कनि था हुननि जी चिंताउनि खे दूरि करण लाइ इहे योजनाऊं हलाई वियूं आहिनि